भारत के अपना आपमे एकटा गौरवशाली इतिहास छै जै इतिहास के वर्णन संभव नहि अछि चूँकि एकर पौराणिकता अति गहराई मे छै इ देश के आकार सांस्कृतिक आओर सामाजिक रूप से देल गेलै जे हिसाब सॅं संस्कृति जतय जतय विकसित रहै तऽ ओ मानल गेलै जे इ संस्कृति के विकास भेलै भारते टा सॅं जतय जतय विकसित संस्कृति रहै ततय ततय भारत के लाइन रहै इएह भारत के आकार छै जेकरा हमसब एहि हिसाब सॅं जनै छी जे खास कऽ मध्य कालीन भारत के जे इतिहास छलै जाहिमे अखन अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सारा भारत के हिस्सा छै बहुत दिनक बाद ई हिस्सा अलग विभाजित भेलै भारत बहुत सारा इतिहास के बाद उन्नैस सए सैंतालिस मे स्वतंत्र भारत दू सए साल सॅं ग़ुलाम छलै जे उन्नैस सए सैंतालिस मे स्वतंत्र भेलै जेकर बहुत असाधारण नेता सबके द्वारा एकरा स्वतंत्र कयल गेलै जाहिमे सुभाष चंद्र बोस भगत सिंघ सरदार भगत सिंह महात्मा गांधी हिनका सब चंद्र्शेखर आजाद हिनका सबके अभूतपूर्व योगदान छलै